आह हेल' आह एजेन्ट नोंथांनिफ्राय आं मैया जे गारि लांदोंमोन माथो गारिखौलाय मा रोखोमनि हरखो जे टाइमाव सोहैनांगौ बे टाइमाव सोहैया लासिनो लामा ससेआवनो माने बेफोरबायदि पाम्पचार जानाय माबानाय गारिनि अबस्थाखौ मानो एत्थ' गारजिखौ हरा नोंथांनि बिदि गारि अबस्था हरो होन्नानै मिथिबा बयबो माथो नोंथांनिफ्राय रावबो गारिखौनो लांथनायानो नङा माथो नोंथांआ मानोथो गारजिखौ हरनांगौ जाखो